सर में थुआढ़े कस्टमर च आर्डर कैंसल कीते दा पर मिगी उसदे ऐसी जां पैसे रिफंड नी होए क्योंकि में इत्थै उपलब्ध नेईं आं इस आस्तै में थुआढ़ा आर्डर इस बेल्लै नेईं लेई सकनां ते मेरे पैसे रिफंड करो मीं